کھانا پکانا شروع کرنے سے پہلے کافی سارے مسالے پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیے جاتے ہیں بہت سارے مسالے ہم پہلے ہی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں اگر ہم کریں تو شاید ہمارا کھانا یا تو جل جائے گا یا پھر ہم سمے پر وہ سامان نہیں ڈال پائیں گے جو ہمیں ڈالنا ہے اسی لیے کافی سارے ایسے مسالے ہیں جو ہم پہلے ہی کاٹ کر یا پھر پیس کر رکھ لیتے ہیں جیسے ہری مرچ ہرا دھنیا پودینہ ان سب چیزوں کو ہم پہلے ہی کاٹ کے رکھ لیتے ہیں و سبزی کو بھی ہم کاٹ کے پہلے ہی رکھ لیتے ہیں کاٹ کے دھو کےاچھے سے سکھا اس کو مطلب دھو کے پانی سے اس کو رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لال مرچ دھنیا ادرک لہسن کا ان سب کا چیزوں کا پیسٹ بنا کے ایک برتن میں رکھ لیتے ہیں ان کو مکسی میں مکسر کر لیتے ہیں یا پھر سل پر بھی پیس لیتے ہیں پیس لیتے ہیں تو ان سب کا ایک الگ ان کو رکھ لیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہماری سبزی میں ڈلتی ہیں جب ہم گیس پر برتن چڑھائیں گے اس کے بعد تیل گرم کرنے کے بعد ہم اس ان سب چیزوں کو اس میں ڈال دیں گے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے پہلے سے سبزیوں کو کاٹ کے نہیں رکھیں گے سامان کو کاٹ کے نہیں رکھیں گے ہم ایک دم عین ٹائم پہ اس کو کاٹیں گے تو سامان خراب بھی ہو سکتا ہے